किसानों की आत्महत्या तो मुझे दुख होता है आज कल किसानों गरीबी के कारण आत्माहत्या करने लग गये क्योंकि जब खेती होती है वो बरसात पर सबसे ज़्यादा निर्भर होती है बरसात अगर कम हुई तो भी खेती ख़राब होती है और बरसात अगर बहुत ज़्यादा हुई तो भी खेती ख़राब होती है इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को फसल का बीमा करना चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए और सभी किसानों के लिए करना चाहिए और अगर फसल ख़राब होती है तो बीमे का जो पैसा है वो बहुत जल्दी किसानों को मिले जिससे कि वह अगली फसल टाइम पर उगा सकें दूसरा किसानों को बीज देने के लिए यूरिया देने के लिए जो लोन है ऋण हैं वह बहुत ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए और सुलभता से देना चहिए यह दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अगर सरकार काम करेगी एक तो ऋण देने के लिए और एक उनको बीमा करने के लिए तो किसानों की स्थिति सुधरेगी बहुत ज़्यादा मात्रा में सुधरेगी नहीं तो किसान फिर क्या है खेती बाड़ी छोड़ कर फिर वह शहरों में आएंगे और मज़दूरी करेंगे खेती प्रधान हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में अगर किसान खेती करना छोड़ दें और मज़दूरी करे तो यह बहुत दु खद बात है अस्सी पर्सेंट अस्सी प्रतिशत से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ खेती पर निर्भर करते हैं तो यह दो चीज़ें बीमा और ऋण दो पर यह सरकार को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए